आंनि न'खराव आङो मैगं थायगंफोर एखनब्ला बायखानाय मुवाफोर हाथायनि मुवाफोर थायाब्ला लाबोखानाय मुवाफोर रेदि गैयाब्ला आङो बेबादिनो जोंना गामियाव थानाय नालाय जों गामिनि मानसि जोंनियाव गोबां रोखोमनि हाग्रानि मैगंफोरखौनो जानो हायो जेरै थास' बिबार दा दैज्लाङाव थास' बिबार बारो जों थास' बिबारखौ खाब्रबनानै एवब्रबनानै मैथाजों लगायनानै संनानै जानो हायो मैथाजों जेनेबा मैथाफोराथ' न'आवनो फोखायो आरो बेबादिनो आरोबाव दंबावो दिंखिया दिंखियाफोरखौबो जों खाब्र'बबायनानै जों संनानै जानो हायो दाना जोंनि लामा सामा हाग्राफ्राव बेफोरबादि मैगङा थायो जोङो जेनेबा बायखानाय मुवाफोर जों गैयाब्ला जों बेफोरबादिनो खाब्रबनानै संब्रबनानै जोङो जानो हायो जोंनि थाखाय जेनेबा जेबो रेदि गैयाब्लाबो हाग्रानि मैगंजों जों सोलिनो हायो आरो बेसेन नाङै मुवाफोरखौ जोङो बाहायनानै जों गावबागाव देहाखौ गोख्रों लाखिनो हायो थास' बिबारफ्राबो मोजां बसथु थास' बिलाइ थास' बिबार आरो थास'आबो गोबां रोखोमनि जाजायो थास'खौ आरो समाव थास' बेदरबो मोनो जावनानै जों बेफोरखौबो संनानै जानो हायो आरो बेबादिनो मैगं मेसेङावथ' लाफा बायदिसिना फोनाया थाखायो आलु बायदिसिनायाबो गावबा गाव न'आवनो गायनानै लाखायो जों बेफोरखौनो न'आव बे गायनाय मुवाफोरजोंनो जोङो बाहायनानै जेनेबा जों जानानै थांनानै थानो हायो जोंनि थाखाय जानाय मुवाखौ दिहुनब्रबनो ओंख्रि ओंख्राफोरखौ दिहुनब्रबनो खसथ' नङा गोरलैयैनो मोनो गामियाव गासिबो सुबिदा थायो आरो गोबां रोखोमनि दै सेर सेराव रज'ग्रा मुवाफोरबो दंबावो बेबायदिनो नाफोरबाबो जेनेबा जोङो गुरब्रबनानैबो जों संनानै जानो हायो बेबादि सुबिदा जोंहा थायो बेबादिजोंनो जोङो देहाखौ जों गोख्रों लाखिनो हायो आरो गोरलैयैनो जोङो संनाय खावनायखौ जों थाबैनो बानायब्रबनानै जानो हायो